बेयाव आंथ' बिसिनि दि टि अ अफिसनि मावनायखौथ' बांद्राय मोजां मोनासै माने मोजाङानो मोनखायाखै आङो मानो होन्नानै बुङोब्ला आंहाबो द्राइभिं लाइसेन्स बानाय हैदोंमोन बियो दासिमबो जायाखै बियो मथा मथि मास मोनथामानो जाहैबाय फैसा होनानै दङ दस हाजारसो होदोंमोन आङो द्राइभिं लाइसेन्स बानायनो खिन्थु दिनैसिमबो बानायनानै हराखै बिसोरो थांबाय थायो खबर लाहैबाय थायो आङो खबर लाहैबाय थायो आङो बिदिनो सप्तानैजों नङाबा बिदिनो एखनबा सप्तासे जों खबर लाहैयो आमफ्राइ गावसोरलाय बुङो जागोन जागोन होननानै खालि जागोन जागोनल' होनो आरो खिन्थु दिनैसिमबो मोजाङै जायाखै आरो बिसोरलाय बुंदोंमोन मास मोनससोजोंनो बानायनो हागोन मास मोनसेजोंनो मोनगोन होन्नानै दिनैसिम मास मोनब्रैयानो जाहैबाय दिनैसिमबो बानायनो हायाखै बिसोरो हराखै नै दासिमबो बेनि अनगायैथ' आंनि सासे लोगो दङ बे माबानि बे मलानदुबिनि दत'मानि मलानदुबिनि बेबो बानाय हैदोंमोननो बेनाबो बे बाइदिनो आंनि बायदिनो जानानै दङ बेबो बिनि बेबो बानाय हैदोंमोन द्राइभिं लाइसेन्स खिन्थु बेनाबो मास मोनथामानो जाहैबाय बेनिखौबो मास मोनसे जोंनो मोनगोन ना मा होनदोंमोन मा मोनगोन होन आंनि बायदि बा बिसोरो औ बिसोरो खामानिफोर खामानिफोरखौनो गथखौनो मावा बिसोरो फैसा फैसा औ बिदियानो जाहैबाय औ दे औ